ہاں میں نے یوگا کی کلاس جوائن کی ہے جس میں درست رہنے کی تشریف رکھنے کی اہمیت سمجھائی جاتی ہے یوگا کی کلاسوں میں شرکت کرنے سے آپ کو صحیح جسمانی پوزیشن اور ٹیکنک کی تعلیم ملتی ہے جو آپ کے جسم کو صحیح انداز میں رہنے میں مدد دیتی ہے یوگا کی کلاسوں میں نفس کی ترمنیوں کی مدد سے آپ کا دماغ آرام سے کرنے میں توجہ مرکوز رکھنے میں بھی مدد ملتی ہے یوگا کی کلاسوں میں دی گئی ٹیکنیکیوں کی مدد سے آپ کی دلچسپی بڑھتی ہے دوسری چیزوں میں آپ کا دھیان لگتا ہے اور آپ دنیا کے مصائب اور پریشانیوں کو بہتر طریقے سے منظم عام پر لاتے ہیں گھر میں یوگا کا تجربہ کرتے وقت کئی ذیل نقاط یاد رکھنی چاہیے جیسے کہ کوشش کریں کہ آپ مکین جگہ منتخب کریں جہاں آپ اسی جگہ روز پریکٹس کر سکیں ابتدائی دور میں کچھ ہی منٹ کی ترمیم سے شروع کریں اور آہستہ آہستہ وقت بڑھائیں یوگا کو روزانہ ایک مخصوص وقت پر کرنے سے بہتر نتائج حاصل ہوتے ہیں یوگا کی تمرینیوں کو درست ٹیکنیک کے ساتھ جو کلاس میں سکھائے گئے تھے اس پر زیادہ سے زیادہ عمل کریں یاد رہے کہ گھریلو تجربہ کرتے وقت اسی سب احتیاطی کا تدابیر کریں